अरे डॉक्टर साहब हमको दो चार दिन से मेंटली थोड़ा दिक़्क़त हो रहा है सिर में हमारे दर्द हो रहा है सर हम सोच रहे थे कि कुछ दिन अभी क्या नॉर्मली ऐसे ही हल्का फुल्का दर्द हो रहा है क्या नॉर्मल है क्या है कल सही हो जाएगा आज सही हो जाएगा यह सोचकर नहीं आए

अच्छा ठीक ठीक ठीक

अच्छा जी डॉक्टर साहब फिर यह जैसे हम आपके पास आएं आपका हॉस्पिटल कितने कितने बजे तक आप खोलते हैं कितने बजे मिलेंगे अच्छा

ठीक ठीक नहीं हमको दिक़्क़त यही थी सिर में आज चार पाँच दिन से कुछ दर्द महसूस हो रहा था

अच्छा अच्छा हाँ वह आप ठीक कह रहे हैं आप

तो उसका कुछ अल्ट्रासाउंड वोल्ट्रा साउंड भी करवाना पड़ेगा क्या

हाँ हाँ ठीक है फिर आप देखो आएंगे आपके पास और जो भी आप जैसा भी बताएंगे उसी हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट चलाएंगे हम